अज्जै दे टैम उप्पर जेह्का मीडिया ऐ जेह्के समाचार न ओह् हर इक्क फील्ड बिच हर जगह बिच तरक्की करा दे न ओह् हर इन्सान गी चाहे अपना भारत होऐ जां अपना स्टेट जां ल्काहा होऐ जां बाहरला देश होऐ हर जगह बिच हर बंदे गी हर इन्सान गी ओह् हर प्रभाव करदे न उसी जेह्का साढ़ा साढ़ा ल्काहा ऐ नुहाड़ी चाहे इन्सान चाहे कोई किसान होग चाहे कोई दुकानदार होऐ हर कुसैगी ओह् अपना प्रभाव छुड़दे न हर कुसै पर ओह् जियां की किसान होई गे किसान जेह्के मीडिया आह्ले न उंदा इयै उंदे कम्म बी बढ़ाने ते बगार बी बढ़ाने ते जेह्की उंदी समस्या होन उंदे बिच एह् जेह्का साढ़ा मीडिया ऐ एह् उंदा बड़ा बड्डा हत्थ ऐ जियां कोई गौरमैंट गी साढ़े कोई बी नमियां जेह्कियां स्कीमां औंदियां न जेह्के साढ़े कोई किसान भ्राऽ आस्तै कोई स्कीमां औंदियां न मीडिया आह्ले जरिये जेह्की साढ़ी गौरमैंट ऐ ओह् किसानें गी मीडिया दे जरिए जेह्की बी नमीं नमीं स्कीमां न ओह् उनेंगी सनांदियां न होर बी जेह्के मीडिया न जिन्नियां बी किसान भ्राएं दियां जिन्नियां बी समस्यां न ते होर जिन्नियां बी कोई टेक्नोलॉज़ियां न ते जिन्नियां बी कोई नम्मियां मशीनां न जिन्ने बी कोई बीज जिन्ने बी कोई पेस्टीसाईड जिन्ने बी कोई आवा दे न ओह् मीडिया दे जरिए किसान गी पुज्जी जंदे मीडिया यानि टीवी दे जरिए होर अज्जकल नमें नमें फोन पर जेह्के जेह्के एप्लीकेशन चला दे न उंदे जरिये बी जेह्की साढ़ी सरकार ऐ ओह् मीडिया दे जरिए किसान भ्राएं गी उनें बड़ा उंदा कम्म सुखद होई गेदा ऐ होर जेह्के मीडिया दे कन्नै होर जेह्के किसान न जियां की अज्जै दे टैम पर फोन पर सिद्धा भी कस्टमर सरकारां सरकार कन्नै चार दिन बैठाई सकदे न जिन्नी बी उंदी खेती ऐ जियां की किसान होइये जियां कि सिल्क सिल्क दे किसान होइये ओह् होर बी जेह्के खेती जियां हैंडक्रॉफ्ट होइये ओह् सिद्धा कस्टमर कन्नै ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उप्पर उंदे नै चीज़ां सांझा करी सकदे न जेह्दी बजह कन्नै जेह्के ठेकेदार न जेह्के बिच दे आदमी न उंदा जिन्नी बी कमीशन ऐ ओह् जेह्की न्हाड़ी बजह कन्नै ओह् जेह्का मीडिया दा किसानै गी बड़ा फायदा होऐ दा ऐ साढ़े ल्हाके बिच कि किश जेह्के मीडिया दे न फायदे न जेह्के किसान भ्राएं किसान भ्राऽ न जेह्के साढ़े ल्हाके दे उनेंगी थ्होऐ दे न